मेरे स्कूल च कोई लाइब्रेरी नेईं ही अस आपूं पढ़दे हे जेल्लै थोह्ड़े बड्डे होए ते लाइब्रेरी बनी असें दिक्खी लेकिन डोगरी दी कताबां निं ऐ हियां हिंदी दियां कताबां हियां जेह्ड़ी जेह्ड़ी कताब असें पढ़ी जि'यां सरस भारती ही और साहित्य संगम ही ओह् सब हिंदी च हियां डोगरी दियां कताबां निं ऐ हियां पर इ'यां डोगरी दे गाने अस सुनदे हे बिच बिच ते डोगरी दियां इ'यां कताबां निं ऐ हियां पर डोगरी दे गाने मेरे पिता जी होर बी गांदे हे ते असें बड़ा चाऽ कन्नै सुनदे हे सारे ते स्कूल च साढ़े जेह्ड़ी लाइब्रेरी ही उत्थै डोगरी दियां कताबां हैन्नी हियां